گیس سلنڈر کو ہمیشہ سیدھا رکھیں سلنڈر کو لٹانے یا الٹا رکھنے سے گیس کا اخراج ہو سکتا ہے جو خطرناک ہے گیس چولہے کو بند کر کے گھر سے باہر جائیں جب بھی گھر سے باہر جائیں یا سو سونے جائیں تو گیس چولہا بند کریں کر دیں گیس لکج کی صورتیں صورت میں آگ کا استعمال نہ کریں اگر گیس گیس کی بو محسوس ہوں بو تو فوراً کھڑکیاں یا کھول دیں برقی آلات بند کریں اور ماچس یا لائٹر کا استعمال نہ ہرگز نہ کریں گیس نالیوں میں سلینڈر کی باقاعدہ جانچ کر کریں گیس کی پائپ اور ریگولیٹر اور نالیوں کو ہر مہینے چیک کریں کہ کہیں رساؤ تو نہیں ہو رہا اچھی بھو ہوادار جگہ پر گیس کا استعمال کریں گیس چولہے والی جگہ پر وینٹیلیشن کا مناسب انتظام ہونا چاہی چاہیے تاکہ اگر گیس لیک ہو بھی جائے تو باہر نکل جائے بچیوں کو چولہے کے قریب نہ آئیں آنے دیں چھوٹے بچوں کو گیس چولہے اور یا سلنڈر کے قریب نہ جانے دیں تاکہ تاکہ حادثات سے بچا سکتے ہیں